ओरैबायदि मोनसे सम जादोंमोन जेब्ला आं बोसोरसे आंजाद जाखांनायनि उनाव आंहा आंनि पिफा गोमा जादोंमोन आंनि पिफाया आर एन बि हसपिटाल क'कराझार रुपनाथ ब्रम्ह देहा फाहामसालिआव आथार' नम्बर बेड बेयावहाय जोबथा हां बोदोंमोन अब्ला आंङो हाइयार सेकेंडारि फाइनाल एकजाम लेरफुनाय मोन एज एस एल सि पास जाखांनायनि उनाव बे समावनो आं न'आव फैफिननो गोनां जादोंमोन आंहा बेराद रां खावरिनि क्राइसिस जादोंमोन आरो बे समाव आंहा ओरैबायदि मानि साहानि खोलानि खोलाना साहा थांनो हाया साहाना खोला फैनो हाया गावजों गावनि गेजेराव दांङा बाजि जादों मोन दा आंहा बे समाव बेराद क्रिटिक्ल जादोंमोन बेराद दुखु कस्त सहायनांगौ जादोंमोन आंङो बे समाव आंङो आंखौनो मानि बेराद गोसोआव हमथानानै सामब्लायनो गोनां जादोंमोन आरो आंङो बै समखौ आंङो बारहोबोनानै आंङो मोनसे थिरांथा लानो गोनां जादोंमोन उपाय गैयैआव आं फर ग्रेड जब बाबो फिसा फिसौ बाबो नागेर नानै लानसै होनानै आंङो बड'लेण्ड युनिभारसिटिआव आं फर ग्रेड साख्रिआवनो आंङो फिक्स पे ब्लाबो मावदों मावगासिनो दं आंङो बिनिखाय मानि आं बे बायदि दुखु सुखुनि गेजेरजों बेयाव सफैनो हादों आरो आंङो बे समाव आंङो बिमानि बोसोन लादोंमोन दा आंङो बिमानि बोसोन लानायखायसो आं बे पथआव दिनै गसंनानै दंङ दा बेखिनि जों दोनबाय